बिहारमे स्वास्थ्यके जे सेवा प्रणाली छै से बड्ड नीक नहि कहल जाए मीडियममे कहल जाए आओर खास कऽ कऽ तऽ जँ एहन कओनो आदमीके बेसी बीमारी भऽ जाइत छनि कओनो पैघ बीमारी भऽ गेलनि तऽ हुनका बिहारसँ बाहरे जाए पड़ैत छनि बिहारमे बड्ड नीक व्यवस्था एकर नहि अछि अगर छोट मोट कओनो बीमारी छै तब तऽ ठीक छनि लेकिन अगर कओनो पैघ बीमारी भऽ गेलै तऽ ओहि आदमीके दिल्लीसँ बाहर जायब बिहारसँ बाहर जाए पड़ैत छै या तऽ ओ दिल्ली जाइत छथि या बेंगलुरु गेलथि या मुम्बइ गेलथि या आन जगह बिहारसँ बाहर जायके हुनका मजबूरी भऽ जाइत छनि बिहारमे स्वास्थ्यके जे व्यवस्था अछि से बहुत नीक नहि कहल जाए आओर अगर प्राइवेटके क्षेत्रमे जाए चाहैत छथि आदमी तऽ प्राइवेटमे बहुत खर्चीला छै नीक नीक हॉस्पिटल छै प्राइवेट बला लेकिन ओ आदमीके पहुँचसँ बाहर कहल जाय यानि ओकरा जेब कऽ जे खर्च छै से ओकरा बाहर कहल जाए आ अगर कओनो पैघ बीमारी आदमीके भऽ गेलै तऽ ई बुझियौ जे ओकर जमीन जायदाद बिकायके नौबत आबि जाइत छै तऽ ताहि दुआरे एहि पर अगर ध्यान देल जाए सरकारीके तरफसँ तऽ ई बढआँ रहतै आओर बहुत तरहके स्वास्थ्य बीमा योजना सेहो छै प्राइवेट छै सरकारी छै लेकिन सरकारी बलामे आयुष्मान आयुष्मान बला चलि रहल छै जाहिसँ लोक कऽ फायदो भऽ रहल छनि लेकिन कतहुँ हर जगह जे व्यवस्था नहि छै ओकर ताहि दुआरे लोककेँ परेशानी होइत छनि आओर प्राइवेट बला जे छैहो तऽ ओ खर्चीला छै ओ सबके लेल जे छै से संभव नहि भऽ पाबि रहल छै बिहारमे बहुत गरीबी छै जाहिके कारण लोकके ई प्राइवेट वाला जे छै बीमा ओ करैमे दिक्कत महसूस होइत छनि